मेरा नांऽ काव्या चिब ऐ में भिंडी कैंप रौह्न्नी होन्नी साढ़े उद्धर बॉर्डर इलाका ऐ साढ़े उद्धर आने जाने दी फेस्लिटी बड़ी घट्ट ऐ बड़ी घट्ट ऐ में में जेल्लै निक्की ही ते में सोचदी ही साढ़ा बी जेह्ड़ा कि स्हानू कुदै सिटी च रौहंदे हे स्हानू बी मज़ा स्हानू बी कोई मज़ा आंदा हा कि स्हानू बी कोई आने जाने दियां प्रॉब्लमां निं होनी ही उऐ घुम्मना फिरना हा ते ओह् जेल्लै निक्की ही ओल्लै सोचदी ही हून मिगी पता ऐ कि जिन्ना मज़ा पिंड गांव च होंदा ऐ ना उन्ना मज़ा बाहर निं होंदा पिंड च ना कोई रोक टोक लोग किट्ठे गै रौहंदे मिलियै मिलदे न बड़ा मज़ा आंदा ऐ पर सिटी तुस आक्खो ना ओह् घर जाना ना किश पता ना किश में सानूं रौह्न्ने होन्ने ना ओह् खुल्ला ल्हाका ऐ बड़ा शैल ल्हाका ऐ लोग किट्ठे मिलियै जंदे लोग रातीं गीत गान जंदे आं में इंया दिखदी ही साढ़े उद्धर बॉर्डर ल्हाका ऐ ते कुड़ियां होंदियां ते मेरी बी ख्वाहिश ही कि में बी इंदे आङरू बहुत बर्दी पांऽ में में बी कुछ बनांऽ फौज़ी में बी बीएसएफ ज्वाईन करांऽ मिगी बड़ा चाऽ हा मेरे इक्क मम्मी डैडी होर मेरा इक्को भ्राऽ ऐ मेरे ताये चाचे बड़े न इक्को ताया ऐ इक्क कुड़ी ओह्दी इक्क मुड़ा ऐ मेरा भ्राऽ मेरे कोला निक्का ऐ ओह् अजे बारहमीं पढ़दा ऐ मेरा बी दिल करदा कि में बी जेल्लै जल्दी कुछ बनांऽ होर नौकर होवां में आईफोन जां किश खरीदां ते में बी अपने डैडी लेई जिन्ने साढ़े लेई इन्ना किश कीता पढ़ाया ते इत्थें तगर पजाया ते साढ़ा बी दिल करदा कि उंदे लेई स्हानू

ते साढ़े इंया की बोलदे कि जियां जनरल कास्ट ऐ ओह्दे लेई नौकरियां बी लैना मुश्कल ऐ ते ओह् साढ़े जेह्ड़ा मेरिट चुक्कदे न ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् जादै कोला जादै नंबरें लेई चुक्कदे पर ओह् गौरमेंट नै गलत कीते दा सारें दा मेरिट इक्क जनेहा चुक्कना चाहिदा ओह् पार्टिशिल्टी निं करनी चाहिदी लेकिन में ते अग्गें पिच्छें जन्नी आं घुम्मन कुदै ते अस जन्ने होन्ने ते दिक्खने होन्ने कि कुड़ियें ई रोज़ दियां ड्यूटियां लग्गी दियां होंदियां उनेंगी दिक्खी दिक्खी साढ़ा बी दिल करदा की काश साढ़ी बी ड्यूटी लग्गे स्हानू बी अपने देश लेई थोह्ड़ी सेवा करियै साढ़े म्हल्लै इद्धर गड्डियें दी बड़ी जादै ओह् ऐ सुविधा हैनी ऐ ते लसोकें ई आने जाने च बड़ी मुश्कल होंदी फिर थोह्ड़ा बहुत होना चाहिदा बंदे दा मतलब कि अगर स्हानू पढ़ी लिखियै बनगे ते ओह् बी सानूं अपने पिंड उंदे लेई कुछ करी सकने दिली सुविधा पूरी करी सकने आं तांह् करियै ते तांह करियै इन्ने मतलब कि ते में सोचा नी आं कि जेकर मिगी होंदी ही एह् सबकुछ मिगी नेईं पता हा मिगी इत्थें फॉयरिंग होंदी ते लोग रातीं ते ओह् उट्ठियै नट्ठियै पिच्छें जाना मतलब इन्ने बड़ी मुश्किल होंदी ही लेकिन हून जियां जियां बड्डे होए थोह्ड़ी थोह्ड़ी समझ आई शैद स्हानू साढ़ी बी कुछ नौकरी लग्गे स्हानू बी थोह्ड़ी लोकें ते थोह्ड़ी करियै गौरमेंट थोह्ड़ी गोल निं करगे मदद थोह्ड़ी लॉस्ट च जेल्लै कुदै अग्गें पिच्छें घुम्मना आं जन्ने होन्ने ते दिक्खने होन्ने कि सिटी बिच जेह्के लोग होंदे उनें कन्नै कन्नै घर होंदे ते तां बी लोकें दा घरै दे बाहर होंदा कि साढ़े कन्नै कन्नै जिनें बी लोकें दे घर होंदे ओह् कन्नै जनानियां कट्ठियां होइयै पूरी कोशिश होंदी बनाना बनाना चीज़ां होंदियां ओह् कट्ठे होइयै बोलदियां साढ़े खेत्तरें च जंदे लोग शैल खुल्ले डुल्ले होइये गल्लां करदे लेकिन सिटी बिच कक्ख निं ऐ एह् सिर्फ साढ़े लोकें दा सपना कि सिटियें च जाना रौह्ना ते चंगी गल्ल होंदी सारी ते छुट्टियें दी गल्ल ऐ लेकिन लोग झीरें गी सददे पिंड इंया गै होंदे न एह् में बस अपनी लाईफ च निक्की गै बनाइयै सोभदी ही पर लेकिन एह् गलत सोचदी ही में जेल्लै में बड्डी होई पता लग्गी जंदा पिंड च ठीक ऐ खुल्ली ऐ ते ओह् ना स्हानू बुलाई सकदा ते निं किश करी सकदे ते पिंडे च जिन्ना मर्ज़ी होऐ करी सकने आं लोग बी साथ दिंदे गलत दा जां गलत दा साथ कोई निं दिंदा स्हेई दा साथ सारे दिंदे सिटी च एह् निं ऐ की जो कुछ बी होगा कुछ बी होग ना ते लोकें गी कोई पता निं होंदा